आं बर' माहारि जानानै आंनि धोरोमानो जाबाय गुबै धोरोमानो बाथौ बाथौआनो आंनि गोनां गुबै धोरोम बेखौनो आङो न'खराव आइ आफानिफ्रायनो बेफोर धोरोमखौ फालिबोदों बे फालिनायनि गेजेरजोंनो दिनैसिम आइ आफा गैयाब्लाबो आं बे बाथौ धोरोमखौनो बाथौखौनो सिबियो बर' माहारि जानानै बेखायनो आं थैजासिम गारनो हाया बाथौ धोरोमखौ बाथौआनो जाबाय जोंनि गुबै धोरोम बर' माहारिनि बेखौ आङो थैजासिम फालिलांगोन होननानै आं आसा खालामो आंनि जिउआव बेजों लोगोसेनो बाथौआव बाथौ फालिनायावनो जों अनेख फालियो जेनेबा बेजोंनो लोगोसे खेराइ खेराइबो होयो सम लानानै गोरलै जानाय गोदान ओंखाम जानाय बेफोराव फुजा फाथाल होनानै जेनेबा बिबार बाउनानै होनानै जों बे बाथौखौ फालियो लोगोसे बैसागो बोसोर गोदानखौबो बेजोंनो लोगोसे फालिफायो बेनिखायनो बर'नि गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ गासैबो बर' माहारियानो बाथौखौ गुदि साननानै धोरोमनि गुदि होननानै सिबियो आं आरो धोरोमनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों बेनो जाबाय गोबाङानो गोबां धोरोम लायो नाथाय हारिखो लानानै हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनो बाथौ धोरोमखौनो सिबिनांगौ बाथौआनो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि गाननाय जोमनाय आसार खान्थिफोराबो बर'नि नेमै सिनाय जायो बेयावबो खेराइ मोसानायफ्रावबो खाम जथा सिफुं दामनानै दौदिनि लानानै मोसायो दौदिनिया जाखांनाय एबा देवदा देवदा जानाय समाव अनेख खोथा फोरमायलाङो लोखि माइनाव बेफोरनि सोमोन्दैबो फोरमायो बेफोर गासैखोबो लानानैनो जों बर' हारिया बाथौखौ नागारा बेजोंनो जों इसोरखौ मोन्दों होननानै सानो बेखायनो आफा बोराय बाथौनाव जों बोसोर गोदानावबो फोरबो फालियो आरो मागो दमासियावबो जों बाथौ बोरायनि सोमोन्दै फोरबो खुंनो आखाइआव लायो बेखायनो बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारिमु बेजों लोगोसे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो जोंनि बेफोर आयदाया आलादा बर'नि आयदा लानानै आलादा दामनाय देनायजों जों गोजोनो बेखौनो गासै बुहुमनि गेजेराव जों सिनायथि होयो मोसानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय जोंनि सिनायथिया आलादा हिसाबै जों बर' हारिखौ जौगानायनि थाखाय गोदान गोदान बोसोराव मोजाङै दामनाय देनाय मुसुरनाय खाम जथा सेरजा सिफुं बर'नि बेफोरो आइजेंफोरखौ लानानै जों रंजायो बैसागोखौ बेनो जोंनि बर'नि गुबै थांखि